دہلی میں کاروباری شعبہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر الگ الگ طریقہ سے سماج کی خدمت کرتا ہے اور ان کاموں کو انجام دیتا ہے جس سے ہمارا سماج بہتر ہوسکے اور سماج کے اندر بیداری ہو سماج میں لوگ اچھے اچھے کام کرے اور برے کاموں سے دور رہے اس لیے کاروباری لوگ مل کر دہلی کی ندی کو صاف کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جس سے دہلی کا بھلا ہو